आर्ट एड क्राफ्ट म्हणजे हस्तकला जावं किंवां खंयची लोककला जावं ती आमच्या कल्चरांतल्यान कळटाच कळटा आनी तातूंतले सगळ्यान व्हडलें म्हाका दिसता एग्जामपल ते म्हणजे जागराचे जागर मांडार सवंगां जातात सवंगां म्हणजे एक एक कॅरेक्टर ड्रेस अप जावन लोक येता जागोर मांड आसता शेणान सारिल्ली जमीन ती सजोवन ताचेर नाचप जाता रातभर हो नाच चलता वेगळे वेगळे सवंग येता म्हणजे डेली लायफ म्हणजे रेगुलर लायफांतलें दिसपट्ट्या जिणेंतलें तें सवंग आसता कोण व्हडलो हें कॅरेक्टर मेकप आनी तशे पिशे कांयच करं येना खंयचोच डायलॉग पार्ट आसना तेन्नाचे तेन्नाच जाता हो एक जागर एक म्हाका खूब बरो दिसता कातरांतल्यान एक डेली दिसपट्ट्या जिणेन जें कितें घडटा तेंय एक कळटा नाटकांची छटा जीं नाटकां जाता तीं बी सामाजीक नाटकां ती बी समाजान कितें चल्लां ताजेर एक जाता दुसरें म्हणजे कितें धाला मांडार बायलो एकामेक कडेन किंवां फुगडी एकामेकाचो सुक दूख वांटून घेवपाची अशीं पदां आसता तीं दांतें वांणप जाता ताजेर एक कळटा आमकां की कल्चर आमचें कितलें रीच आसा तें